तुसें सारें गी मेरे कोला दा नमस्ते ते मेरा नांऽ ज्योति देवी ऐ ते में देवीगढ़ दी रौह्ने आह्ली आं दिक्खो जी अपनी लाईफ दे बारे च जिंदगी दे बारे च में केह् सोचे दा ऐ कि इस टाईम ते मेरा इ'यै जेह्ड़ा मकसद ऐ कि कि'यां अ'ऊं इस टाईम पढ़ा दी ऐं ते स्टूडेंट आं ते पढ़ै दी आं ते इसलै अ'ऊं बीए फीफ्थ सेमेस्टर दी ओह् ऐं स्टूडेंट आं जि'यां कि दिक्खो जी इस टाईम ते मेरा इ'यै मकसद ऐ की मेरे जेह्ड़े बीए जेह्ड़ी ते एह् अ'ऊं कम्पलीट करां सबतूं पैह्लें इ'यै ते इसदे बाद कम्पलीट करने दे बाद अग्गें जेह्ड़ा सोचे दा कि अपनी ऐम्मए करी लेआं जां कोई बिजनेस करी लेआं कोई मेरे परोआर गी बी कोई स्पोर्ट होई जाए मेरी तरफा दा ते जि'यां अपनी लाईफ च बी किश किश अचीवमेंट करी लेआं अच्छा में इ'यै सोचे दा कि जि'यां एह् डिसाईड कि मेरे बड्डे जेह्के मेरी फैमिली बिच जि'यां भ्राऽ न भैन ऐ निक्की इक मेरी तरफ कोला बी उसी बी अपनी तरफ दा केह् कीता स्पोर्ट करी सकां जि'यां मां प्यो नै मेरे ताईं इस टाइम तां अ'ऊ स्टूडेंट ऐ ना ते में सोचे दा कि इस टाईम अ'ऊ स्टूडेंट आं ते मेरे मां प्यो कोल सारा खर्चा करा दे ते जिस टाईम मेरे भापा मेरे भापा कोई अमीर निं हैन की जि'यां आक्खो गरीब न पर अ'ऊं पैसे लैन्नी आं उं'दे कोला फीस लैन्नी आं औंदे बेल्लै कराया लैन्नी आं खानै आस्तै जेह्ड़ा खर्चा पानी आस्तै लैन्नी आं तां बड़ा जादा जेह्ड़ा तां उं'दे पर तरस औंदा ऐ जि'यां दिक्खो जी जिसलै अ'ऊं लैन्नी आं कि अ'ऊं सोचनी आं कि अ'ऊं बापस करने आस्तै कदूं औगी मतलब इक अ'ऊं औने आह्ला टाईम गी ते फ्यूचर गी अ'ऊं एह् सोचनी आं कि अच्छा अ'ऊं कम्म करां अच्छी जॉब करां जां ते कोई जॉब होई नौकरी होई बगैरा जां कोई अच्छा बिज़नेस होई गेआ कि एह् मेरा फ्यूचर कि अ'ऊं अपनी फैमिली गी स्पोर्ट करां पर अच्छा तों अच्छा इक इन्सान बनां पर जेह्ड़ा कि सबतूं बड्डी जेह्की मेरी बड्डी प्रॉब्लम ऐ कि मेरी कि अग्गें मेरा अचीवमेंट करने दा इ'यै कि अ'ऊं अपनी फैमिली गी अच्छा बनियै दस्सां ते अग्गें ऐम्मए करनी ते ऐम्मए करने दे बाद जेह्ड़ा कि किश प्राईवेट बी कम्म करना ऐ जेह्दे कन्नै मेरी पढ़ाई दी बी रुकावट निं आवै ते अग्गें अ'ऊं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह् कन्नै करी सकां ते दिक्खो करी सकां